हाँ जी बताइए ठीक है ठीक है कौन बात कर रहे है ओके ओके कौन सी कार लेना चाहते हैं क्रेटा चाहिए ठीक है बेहतर है है ना और देखिये कितने कितने महीने का किस्त चाहते हैं आप देखिए मैं कहता हूँ आपसे पाँच साल का लीजिए ठीक है पाँच साल मैं ये होगा थोड़ा सा जो है इंटरेस्ट थोड़ा ब्याज ज़्यादा जाएगा है ना लेकिन वैसे बारह हजार के आसपास किस्त आएगी है ना करीब आपका ये आपका ओवरऑल पड़ेगा ग्यारह हजार का है ना ग्यारह बारह हजार का एक किस्त आएगा ओर ग्यारह बारह लाख के आसपास आपकी कुल कार पड़ेगी चलेगा क्या निश्चिंत रहिए कोई ब्याज नहीं देना पड़ेगा सबसे कम है है ना और आप आ जाएंगे हाँ बताइए मेरी बात पे विश्वास कीजिए और आप एक बार ऑफिस और आ जाइए तो सर से बात करके जो मेरे जो सीनियर है उनसे बात कर करके थोड़ा बहुत अपन उन्नीस बीस और करवा लेंगे हो जाएगा काम तो अपना हो जाएगा ठीक है और क्या तो आ जाइए कल हाँ हाँ हाँ और कुछ पूछिए कुछ देखिए बैंक खाता कोई भी हो है ना हमारी जो एजेंसी श्रीराम फाइनेंस हम उससे करवा देंगे फाइनेंस ठीक है उससे आप बेफिक्र रहिए कोई भी बैंक खाता होगा चलेगा ठीक है ठीक है तो आप आ जाइए हाँ हाँ आपका कब का प्लान है ये खरीदने का अगले महीने हाँ तो ठीक है एक बार आ जाइए बातचीत कर लेते है बैठ लेते है बैठ बैठने में जो भी ऊपर नीचे होगा वो हम कर लेंगे समझ लेंगे आ जाइए ठीक है चलिए धन्यवाद आइयेगा